जिला उधमपुर खेती बाड़ी प्रधान जिला ऐ ते उधमपुर दे बिच खासकर चनैनी ते पंचैरी दो तसीलां ऐसियां न चनैनी ते पंचैरी ते लाट्टी मरोट्ठी एह् दो त्रै तसीलां ऐसियां न जित्थै हर इक चीज़ त्यार होंदी भमै तुस तेला आह्लियां स'रेआं लाई लैओ अपने जौ कनक हर किस्म दियां दालां फल सब्जियां कोई बी ऐसी चीज़ नी है जेह्ड़ी त्यार निं होंदी ऐ और उसदे कन्नै कन्नै चनैनी दी कलाड़ी दुद्ध इंडसट्री च दा एह् हिन्दोस्तान भर उप्पर नी बल्कि में समझना दुनियां भर उप्पर मश्हूर ऐ जि'यां के लद्दाख दा पशमीना मश्हूर ऐ ते इ'यै नेहा साढ़ी चनैनी दी कलाड़ी जेह्की ऐ बड़ी मशहूर ऐ ते इस्सी इम्परूव करनै ताईं किश कदम चुक्कने दी जरूरत ऐ सैल्फ हैल्प ग्रुप्प इसदे च बड़ा इक अच्छा पार्ट पले करै दे बी हैन और फिर बी जेह्ड़ियां रोड़ कनैक्टविटियां गौरमैंट इस बेल्लै हर ग्रांऽ गी टॅच करै दी ऐ इसी इस कनैक्टविटी गी होर अच्छा करना चाहिदा ता के हर रोड़ गी ब्लैक टॉप कीता जाए ता के काम्युनिकेशन दे साधन च कोई चीज त्यार ऐ ते ओह् मार्किट तक पजानै आस्तै लोकें किश सुख होई जा कन्नै कन्नै किश दकाने दी मार्किट दे बिच मेन मार्किट जि'यां जिला धमपुर दे उत्थै दकाने दी अलाटमैंट ग्रां दै सैल्फ हैल्प ग्रुप्पें गै लब्भी ऐ ताकि ओह् त्यार माल गी चंगी चाल्ली अग्गें बेची सकन उसदी पैदाबार लेई सकन इसदे कन्नै कन्नै जि'यां रामनगर दी लेखन इडंसट्री ऐ रामनगर दे लोक लेखक बड़े अच्छे न डुड्डु बसैंतगढ़ चनैनी पंचैरी दी गीत संगीत दी कला बड़ी जबरदस्त ऐ ते इस इडंसट्री गी बी उभारने जरूरत ऐ इत्थुआं बी लोक अपनी रोजी रुट्टिया साधन बधाई सकदे और एह्दे शा एह्दे शा बधियै इन्ना सुंदर एरिया साढ़ा जिला उधमपुर ऐ इस च जुग धार लद्दा धार पंचैरी डुड्डु मानतलाई सुद्धमहादेव धार शिवकड़ राम रचना जेह् एरिये जेह्के ता जिला उधमपुर दे बिच पौंदे जि'नें कि रोड़ दी कनैक्टिविटी कन्नै चंगी चाल्ली जोड़ना ते उसदे कन्नै कन्नै टूरिज़म मैप उप्पर आह्नने दी जरूरत ऐ और इं'दी जगहै जगहै पवलिसिटी बड़े पमानै उप्पर होए दे लोकें ई जि'यां होम स्टे स्कीम इक गौरमैंट ने चलाई दी लोकें प्रेरित कीता जाए कि लोक दो कमरे त्रै कमरे अच्छे बनान ते बाह्रा दा कोई बी टूरिस्ट अवै ते उ'नें रुकने दी फैसिलिटी लब्भै ते इत्थुआं दे लोकल कल्चर कन्नै मिक्सअप होने दा बी फैसिलिटी लब्भै के कोई कुसै घर खोड़ग उत्थुआं दा साग ढोड्डा जां लस्सी ढोड्डा खाने लब्भग ते जेह्का कि साढ़ी सेह्त आस्तै बी ठीक ऐ साढ़े पाचन क्रिया आस्तै बी ठीक ऐ एह् होना बी जैविक होना एह्दे च हैलें शैले दा इस्तेमाल बड़ा घट्ट होंदा साढ़े इस कल्चर गी जां साढ़ा ओह् ऐ डोगरा आर्ट उधमपुरे च अज्ज बी किश किश लोकें जिंदा रक्खे दा ऐ जि'यां रामनगर दे अपने रमालोराम जी न

इ'नें लोकें अपनै डोगरा कल्चर गी अग्गें बधाने दा कम्म करै दे न इ'यै नेह् निक्के कलाकारें दा बी सामने औना जरूरी ऐ ताकि उ'नें स्टेज लब्भन डोगरे आर्ट गी डोगरे कलाकृती गी इक वैशनिक तौर उप्पर दुनियां उप्पर पशान लब्भै